नमस्ते बोलो कैसे ठीक हैं ना सुनाओ बहुत अच्छा तेरा बहुत अच्छा गया हाँ है महिला कॉलेज बहुत कुछ है

नहीं नहीं बहुत अच्छी चलती है नहीं होती है हाँ सब सही है लेकिन थोड़ा जल्दी पड़ता है

नहीं होती है तेरा कैसा गा तेरा कैसा गया हाँ कुछ दिक्कत विक्कत नहीं ना हुआ

वह पढ़ाई के लिए कितना होता है मेरा तो बहुत दूर पड़ गया पढ़ते हैं थोड़ा पढ़ते हैं बहुत पढ़ते हैं मौज मस्ती करते हैं सब करते हैं हाँ बहुत अच्छे से सिविक कॉलेज में हैं बोले थे ना हम लिखा लो मेरे कॉलेज में तू तो नहीं लिखाई सर लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं जाकर चेन्ज तो कर हैं जाकर सर से मिलो प्रिंपल से आप बोलो तो क्या बोलो पूछियो कब आएँगे बोले थे तुमको यह कॉलेज में नाम लिखा लो फ़िर तू नहीं एडमैसन करवाई